ड्रॉइंग मुंहिंजी शुरूअ खां ई फेबरेट हॉबी आहे मां प्ले हाउस खां ई ड्रॉइंग सिखण शुरू करे छॾियो मुंहिंजी मैडम मुंहिंजी टीचर मूंखे क क्रेयॉन्स पकड़ाए करे ड्रॉइंग कराईंदी हुई ऐं कलर्स कराईंदी कलर्स मूंखे ॾाढा ई वणंदा हुआ शुरूअ खां ई ऐं मुंहिंजी मम्मी बि मूंखे घर में गुड़िया ऐं सनफ्लावर ई सभु ठाहे ॾींदी हुई सूरज मूंखे ठाहे ॾींदी हुई त मां उनमें कलर भरंदी पईवस ऐं क्रेयॉन्स खां शुरू थी मुंहिंजी ड्रॉइंग करण क्रेयॉन्स खां वठी पोइ मुंहिंजो पैंसिल पैंसिल कलर सां मां ठाहिण लगियम पोइ स्कैच कलर पोइ वॉटर कलर ईअं धीरे धीरे मुंहिंजी ड्रॉइंग में इंट्रस्ट वधण लॻी मुंहिंजी मम्मी बि मूंखे ड्रॉइंग ठाहे ॾींदी पोइ धीरे धीरे मां ख़ुदि ई ठाहिण लगियमि या मुंहिंजो इंट्रस्ट हुनमें वधंदो वियो मां जाम चित्र ठाहिया गुरूअ जा ठाहिया झूलेलाल भॻवान ठाहिया हुआ ऐं अहिड़ा जाम भॻवाननि जा चित्र ठाहिया वॉटर कलर्स कया मुंहिजी ड्रॉइंग फेवरेट आहे ऐं मुंहिंजो फेवरेट आर्टिस्ट लियोनार्डो जैंसी आहे जो ॾाढा ई बहितर आर्टिस्ट आहिनि